हा हा बराबरि अथव हा भाऊ ॿुधायांव नथो ॾिसो भाऊ असांजो न स्कूल जाम फेमस अथव इंटरनेशनल अथव असांजो मेन त स्कूल इंटरनेशनल आहे जो इंटरनेशनल मिलंदियूं आहिनि न फेसिलिटी हो बि असांजे स्कूल में आहिनि जीअं तीअं हाणे अॼुकल्ह ॿार नंढा आहिनि त हुननि खे खेॾण में वधीक इन्टरेस्ट आहे उहो जेतिरी पढ़ाई में न आहे खेॾण में वधीक आहे त असांजे हिते सभु अविलेबल आहे असांजे हिते बॉस्केट बाल कोच अथव पोइ असांजे हिते उहो थियो बैडमिंटन उहो अथव स्विमिंग पूल आहे मेन रनिंग ट्रैक आहे रनिंग लाइ माण्हू थी हुननि खे असां मोटीवेट कंदा आहियूं कि तव्हां हिनमें बि पढ़ाई बि ध्यानु ॾियो पर तव्हां ईअं त एक्टिविटी बि कयो तव्हां खे फ्यूचर में हेल्प थींदव त असां वटि जाम कुझु आहे जीअं त असांजे वटि हाणे हे असां वटि टेक्नोलोजी आहे त असां वटि अ इहा अ ई आर क्लास आहे इ आर क्लास में कीअं ऑनलाइन हुननि खे सेखारींदा घर वञी करे कहिड़ो कहिड़ो ॿार कॾहिं अची न सघंदो आहे कुझु बीमारी थी वई त असां हुननि खे ऑनलाइन बि प्रोवाइड कंदा आहियूं मतिलबु असांजो क्लास हलंदो रहंदो पोइ घर वेई करे बि ॾिसी सघे अगरि कुझु इशू थी वियो पोइ डिजिटल असां हुननि खे टेक्नोलोजी में जाम अञा अॻियां कंदा आहियूं हा स्कूल अ टाइमिंग अथव सुबुह हाणे छहें खां वठी करे हाणे ॾहें ताईं आऊं हुनमें एक्टिविटी जंहिं ॾींहुं हूंदी न मतिलबु जीअं क्रिकेट थियो हुननि खे खेॾण उनजो अलॻि टाइमिंग हूंदो उहो तव्हां तव्हां तव्हां खे इन्फोम कंदासीं और फ़ीस हाणे घणे में अथव तव्हां जो ॿारु हाणे घणे में वेंदो

सीट ॾिसो भाऊ ॾिसणो पवंदो सीट के के असांजा जो ॿार आहे पहिरों खां आहिनि ॿिए क्लास में हो हाणे ईंदा हुननि खां पोइ असांखे ॾिसणो पवंदो कि आहिनि की सीट न आहिनि अगरि हो सीट हूंदी त मां तव्हां खे ॿुधायांव थो हा तव्हां खे हिकु लिविंग सर्टिफिकेट ॾे ॾियणो पवंदो हो हुनजो तव्हां खे हो बि ॾियणो पवंदो कि मार्कशीट ॾियणी पवंदी घणी मार्क्सूं खणी आयो हुनजे हिसाब सां बि असां हुननि खे मतिलबु वधीक हो ॾींदा आहियूं की सुठी मार्क्स वारो आहे त असां हुननि वटि वधीक ध्यानु ॾींदा आहियूं की अॻियां हली करे हो अॻियां करे सघनि पोइ थियो पोइ तव्हां खे असांखे अर्ज़ी बि ॾियणी पवंदी छो की तव्हां ॿिए जॻहि खां आया आहियो न तव्हां हितां असांजे पहिरें स्कूल मां न आहियो त असांखे तव्हां खे अर्ज़ी बि ॾियणी पवंदी कि मूंखे हिन हिन रीजन जे चक्कर में मूंखे पंहिंजे पुट खे हिन में दाख़िलो कराइणो आहे हा तव्हां स्कूल ते अची वञो त वधीक सुठो थींदो अरे भाऊ ज़रूरु कंदासीं तव्हां अचो स्कूल अचो भली ॻाल्हायूं था